खंयचेर देशाक हे हॅल्थ कॅर आनी एजुकेशन हे सगळ्यांन इमपोरटंट सगळ्यांन इमपोरटंट एस्पेक्ट आसता सो ताज्या खातीर पयलीं आमी पळोवंक गेल्यार आमचे हांगासल्ले हॅल्थ कॅर सामकें बिगडून पडिल्लें आसा तुमी पळयत जाल्यार हांगा आमचो मॅडिकल कॉलेज जी आसा थंय बेजीक नॅसेसिटिचे सुद्दां हॅल्थ हॅल्थ डिवायसीस सारके चलना आनी ती बिल्डींग सुद्दां सारकी तेंच्यानी मैनटैन करूंक ना आमची पोप्युलॅशन पळयत जाल्यार आमी ऑलमोस्ट वीस ते तीस लाख गोंयकार आसा आनी प्लस भायली थोडी धा लाख अशें पोप्युलॅशन ह्या हॉस्पिटलाचेर डिपेनडण्ट आसा आनी फाटीं जेन्ना आमची कॉवीड मारी आयिल्ली तेन्ना आमचे कडेन बॅक अप म्हणून कांयच सुविधा नाशिल्ली ह्या हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजन सिलिनडर्स जे आसात अजुनूय ते बैल गाड्यांचेर बीन ट्रान्सपोर्ट करताले आनी ते ट्रान्सपोर्ट करपाक तांकां खूब टाय्म लागतालो आनी तें सोडून डॉकटर्स आनी पॅशण्टस वो रॅशो जो आसा तो आमी सामको बिगडून उडयिल्लो आसा सो थंय इतले पेशण्ट आसून सुद्दां डॉकटराची संख्या खूब कमी आसा आनी जे डॉकटर आसा ते फकत वी आय पी लोकांक ट्रीट करपाकूच आस आसा अशें अनुभव सगळ्यांक आयिल्लो आसा सो आ आ आमच्या गोवर्नमेन्टान मातशी हाजेर लक्ष दिवंक जाय की एटलींस्ट बेजीक नॅसेसिटी जी हॅल्थ कॅर ह्या गोंयांत आसची म्हणून कित्याक तर केन्नाय कसलोय दुयेंस इजिली स्प्रेद जावं शकता आनी लोकांक एकाच टायमार हॉस्पिटलाची गरज पडूंक शकता